हमको सब्ज़ी उगाना बहुत पसंद है मैं बहुत सब्ज़ी खेत में उगाती हूँ खेत में का सब्ज़ी ऐसे होता है केमिकल और खाद से बचा होता है जैसे घर के खाद गोबर वगैरह डाला जाता है जैसे आलू हुआ आलू को प खेत को पहले पानी उसमें हेंडपाइप से पानी जाता है पानी जाने के बाद वह हल्का हल्का सूख जाता है आता है तब तक आने के बाद उसको जुताई होती है जुताई होने के बाद उसको मोटा मोटा लंबा सा नाला जैसे बनता है उसी को आलू कट करके उसी पर लगाया जाता है आलू कट कर उसी पर लगाया जाता है ल लगाने के बाद वह जब आलू जम जाता है उसमें उसको खाद पानी दिया जाता है खाद पानी देने के बाद आलू बड़े हो जाता है आलू बड़े होने के बाद उसको खुर्पी या फावड़े से खुदाई होती है खुदाई होने के बाद आलू को घर लाया जाता है आलू कट करके सब्ज़ी बनाया जाता है घर के आलू अगर बहुत अच्छा लगता है जैसे बैंगन हुआ बैंगन लगाना हुआ बैंगन को मार्केट से मंगवाते हैं और उसको मिट्टी खोद खोदकर इकट्ठा करके गोला साइड बनाते हैं गोल बनाकर उसी में बैंगन को लगा देते हैं और बैंगन को सुबह शाम उसमें पानी का सिंचाई करते हैं पानी की सिंचाई करने के बाद वह धीरे धीरे धीरे धीरे हरा हो जाता हरा होने के बाद फ़िर उसमें फूल निकलता है फूल निकलने के बाद उसी उसमें बैंगन बैंगन तैयार होता है और जैसे उसमें कीड़ा मकौड़ा लग गया तो उसके देखभाल ऐसे करते हैं कि वह होता है इस राखी का छिड़काव करते हैं राखी का छिड़काव करने के बाद कीड़ा मकौड़ा हट जाते हैं और जैसे हरी सब्ज़ियाँ पालक हुआ पालक को पहले खेत का जुताई करते हैं फ़िर पालक मार्केट जाते हैं पालक लाते हैं और पालक को उसी खेत में खूब बढ़िया से छिड़काव कर देते हैं छिड़काव करने के बाद पालक को फ़िर दो चार दिन के बाद पानी देते हैं पानी देने के बाद उसको धीरे धीरे धीरे धीरे पालक निकलने लगती है पालक जब बड़ी हो जाती है तो उसको घर पर काटकर लाते हैं काटकर लाने के बाद उसको घर पर लाते हैं फ़िर काटते हैं खूब अच्छी तरीका से धूलते हैं धूलकर उसको दाल वगैरह सतपईथा वगैरह बनाते हैं बहुत सब्ज़ियाँ खाने में अच्छा लगता है और जैसे मिर्चा है मिर्चा भी उगाना हमको बहुत पसंद है मार्केट जाते हैं मिर्चा लाते हैं और खेत की जुताई करके फावड़े से खानकर जुताई करके एक एक जगह मिर्चा लगा देते हैं और सुबह शाम उसमें पानी डालते हैं पानी डालने के बाद वह बड़ बड़ा हो जाता है पहले फूल लेता है फ़िर मिर्चा फरता है फ़िर तोड़कर लाते खाने बहुत आनंद मिलता है जैसे साग सब्ज़ी घर पर जो उगता है अपने खेत में उगता है वह खाने का आनंद ही कुछ और होता है उसमें केम वह केमिकल से बचा होता है जैसे घर का गोबर का मिट्टी डालते हैं उसमें गोबर का खाद डालते हैं उपरी का राखी डालते हैं उपरी का राखी डालकर वह सब्ज़ी को पैदा करते हैं इसी वजह से वह सब्ज़ी अच्छी होती है फूल है फूल की खेती जैेसे गेंदा का फूल हुआ गेंदा का फूल भी खेत को फावड़े से खन देते हैं फावड़े से खनने के बाद उसमें उससे बीज को जो गेंदा का बीज होता है उसमें डाल देते हैं डालने के बाद वह होता है निकल जाता है निकलने के बाद उसमें राखी का छिड़काव करके फूल भी तैयार कर लेते हैं हरी सब्ज़ी अपने घर पर उगाने से बहुत अच्छा होता है बहुत खाने में भी स्वादिष्ट होता है जैसे हरा मटर हुआ हरा मटर मार्केट से लाते हैं लाने के बाद खेत की खुदाई करते हैं फावड़े से करने के बाद उसको मटर को उसी में छि खेत में छिड़काव कर देते हैं छिड़काव करने के बाद वह जब जमता है धीरे धीरे निकलता है निकलने के बाद वह हरा हरा सा होता है उसमें राखी का छिड़काव कर देते हैं कि कोई जानवर उसको नकसान ना पहुँचाए और जब फर लेता हैं तो उसको घर तोड़कर लाते हैं उसको छीलते हैं छीलने के बाद उसमें से अंदर से दाना निकल जाता है निकलने के बाद उसको तलकर खाने उने में घर की सब्ज़ी खाने में बहुत आनंद होता है जैसे ककड़ी है ककड़ी को लाते हैं मार्केट से लाने के बाद खेत में बो देते हैं खेत में बोने के बाद वह जब निकलता है तो उसको हैंडपाइप से पानी चढ़ाकर पूरा उसमें पानी लगा देते हैं पानी लगने के बाद जब फूल होता है फल होता है घर का ककड़ी खाने में अच्छा लगता है जैसे खीरा है खीरा का सलाद उलाद बनाने में अच्छा लगता है जैसे खीरा को ज़मीन में उगा ले उगाने के बाद कीड़ा मकौड़ा लगे तो गोबर घोर कर उसी पर छिड़काव कर दे छिड़काव करने के बाद खीरा निकलता है खाना वना खाने में घर का खीरा जो रहता है सलाद वगैरह ऐसे भगवान को चढ़ाने में मेहमानों को आने में अपने खाने की स्वादिष्टों में वह सब खीरा उरा बहुत अच्छा लगता है अच्छे से खाया जाता है और जैसे लहसून लहसून मार्केट से लाने में बहुत पैसा लगता है घर पर अपना लहसून रहता है उसको खेत को गुड़ाई कर देते हैं गुड़ाई करने के बाद धीरे धीरे उसको कुदाल से नाली बनाते हैं